ई मोबाइल जे छै से ई मोबाइलसँ लोक बरबाद होय रहलै हन ई मोबाइलसँ कोइ लाभ नहि छै बगलोके लोक बैठै छै आबै छै जाइ छै सुनलक देखलक कहलक कोइ प्रोफिट एहि मोबाइलमे नहि हइ बाल बच्चा भी बरबाद होय रहलै घर भी बरबाद होय रहलै इस्तेमाल करै छै लोक जरूर लेकिन कोइ लाभ नहि हइ एहि लए करि कऽ बाल बच्चा एकदमसँ खतम होय रहलै हन हमरा इसभ अच्छा नहि लगै छै बुझलियै लेकिन हमेसभ बुझै छियै जे धुर इसभ बेकार छिकै पहिलावलामे लोककेँ बात विचार होय जाइत रहै आ एकरावलामे छै जे लोक आब खाली देखै छै सभचीज खराबे होयल जाइत रहलै हइ बढ़िआँ कहाँसँ होतै लोक कोइ सम्हरयके कोशिश नहि करै छै सभ बिगड़ि रहलै हन एहि लेल ई हमरा ई मोबाइल अच्छा नहि लगै छै नहि हमर एकर वातावरण भी ठीक लगै छै लोक इस्तेमाल भले करै छै लेकिन ठीक नहि हइ ई ठीक बात नहि भेलै ई तनियो हमरा अच्छा नहि लगलै तऽ बाल बच्चा भी एहि लए कऽ हमर खतम होय रहलै हन एहि लऽ कऽ साथ साथ हम लोग भी खतम होय जाइत छियै बाल बच्चाकेँ कहबै तऽ कहतै हम करबे करबै ओकरा की कहि सकै छियै ओकरा तऽ छै जे इसभ चीज बोलबे करतै आ खराब शब्द सिखतै ई मोबाइले तऽ खराब बढ़िआँ बात बोलबे करतै ओ सिखबे करतै लेकिन बढ़िआँ बात नहि होलै बढ़िआँ बात नहि सिखतै तऽ हमरा समझसँ ई मोबाइलमे लऽ कऽ मोबाइलसँ लोक बरबाद होय रहलै